हॅलो विस्तारा ट्रेवलिंग एजंन्सी म्हाका एक गाडी बूक करपाची आशिल्ली पयल्या फावट हांवें जेन्ना गाडी बूक केल्ली म्हाका तीच परत बूक करपाची आशिल्ली पयले फावट जी हांवें गाडी बूक केल्ली त्या गाडयेचो नंबर जावन आसा जी ए शुन्य पांच आठ स व्हाय आनी तेतून जो ड्रायव्हर आशिल्लो तेजे नांव आशिल्ले रमेश तारी तो एकदम बरो आशिल्लो उलोवपाक सुद्दां एकदन सोश्व शांत आनी मनमेळावू असो आशिल्लो तो तो आमकां बरो करून सांगतालो की हांगा कितें आसा थंय कितें आसा तो आमकां करॅक्ट म्हायती दितालो आनी तो गाडी शिस्तीत चलयतालो आता आमकां परत मेंगलोर वचपाचे आसा तोच ड्रायवर म्हाका परत जाय सो ताका लागून हांवें विचारपाक लागून कॉल केल्ले आनी आनी एक म्हणल्यार तो पयशेय खूब कमी घेता बट केन्नाय फटयना तो मनीस एकदम खरो सो म्हाका तीच गाडी बूक करपाची आसा तुमी मातशे ताच्या कडेन उलोवन पळयता आनी ताका सांगता की हांवें तांच्या कडेन गाडी मागल्या आनीक अमक्या टायमाचेर वचपाचे आसा तुमकां हांव टायमींग सांगता आनी डेटय सांगता चवदा तारकेर म्हाजो भावाचो बड्डे आसा तेज्या निमतान आमी मेंगलोर वचपाची आसा थंय वतना आमी तशी फिरपाचीय आसा सो म्हाका असो सोज्वल असो मनीस असो मनीस जाय आशिल्लो म्हणून हांवें तिच कॅब परत बूक केला आमी थंय भोंवतना वेगळ्या वेगळ्या प्लेसीचेरूंय वचपाची आसा आनी थंयच्यान मागीर परतय येवपाचीय आसा आमचे टायमींग आसतलो सानचे पांच वरांचेर आमी काणकोण हांगा रावतली थंयच्यान आमकां पिकअप करपाचे आनी मेंगलोर पावप व्हरपाचे म्हाका दिसता आमी स वरांनी तरी पावतली दिसता न्ही मेंगलोर सो मागीर थंयच्यान आमी भोंवतली आनी पांच दिसांनी मागीर थंयच्यान परत येवपाची आसा परतय आमकां काणकोण ह्याच स्टेशनार पावोवपाचे आसा आमचे लगेज तितके आसचेना आनी आमची जी मेबरस आसा जे वचपाची आसा तें पांच ते स मेंबर्स आसा चार दादले आसा आनी दोन बायलो आसा